जिस प्रकार हम जानते हैं कि जैसे किसी किराना इश्टोर पे कोई किसी व्याकार व्यापारी को सामान बेचता है तो उस व्यापारी को सामान खरीदने के लिए एक एसे स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ से उसको बड़ी मात्रा में आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो चकती है जिसे थोक या रिटेलर कह सकते हैं इस स्थान पर आपको अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे व्यापार करने लिए यहाँ पे अच्छी मात्रा में कम कीमत पर सामान उपलब्ध हो जाते हैं और इन सामानों को उपलब्ध होकर अच्छे से एक छोटा सा व्यपार प्रारम्भ कर सकते हैं हाल ही में हम कुछ वर्षों में जानते हैं कि बढ़ते समय और बढ़ते व्यापार के साथ कुछ किराने के सामान सब्ज़ियों ओर अन चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा बदलाव आने को देखते हैं सब्ज़ियों में तो बदलाव का कारण मुख्यतः मौसम या परिवहन के द्वारा सामान आना जाना ट्रांसपोर्ट की कमी कभी कभी बारिश के समय बाढ़ हो जाना एक से स्थान से दूसरे स्थान तक सम्पर्क टूट जाना जिसके कारण हमारे सब्ज़ियों के भाव कम ज़्यादा होते रेहते हैं इस चीज़ें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कभी भी सब्ज़ी के भाव कम ज़्यादा हो सकते है किराने के भाव कम ज़्यादा हो सकते हैं अब इसी में हम देखना चाहें तो इन सामान को खरीदने के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है कभी कभी पर अब सुविधाएँ ओनलाइन की भी हो हो गई है ओनलाइन सुविधा के कारण हम घर बैठे भी बहुत सारे सामान किराने का सामान सब्ज़ियाँ हो गई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया खुद के लिए कपड़े हो गए जूते चप्पल अदर्स प्रकार के सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं पर इसमें कभी कभी हमारे साथ किसी प्रकार का फ़्रोड हो जाता हे कुछ सामान मंगाते हैं कुछ सामान आ जाता हे या कभी कभी हमें दिखता कुछ हे आता कुछ है इस प्रकार से हमारे साथ अच्छाई भी होती है तो कभी कभी बुराई भी होती है